जि'यां कि मिगी पता ऐ

जेह्ड़े ढाबे न उन्दे बिच्च जिन्ना बी खाना बनदा ऐ ओह् बड़ा ही स्वाद होंदा ऐ साढ़े घरा आह्ली रूट्टी कन्नै कोला अलग होंदा ऐ ओह् ते जेह्ड़े होटलें बिच्च खाना हुंदा ते ढाबें कोला बी अलग होंदा खानपान सब अलग होंदा ढाबे आहला अलग घरें आहला अलग होंदा होटलें आहला अलग होंदा

ते होटलें ते जेह्ड़ा बैठिये असें खन्ने ओह् स्पेशल बैठने दा अरेंजमेंट होंदा उं'दे बिच्च डिशां बी अलग होंदियां मैं बड़ी बिच्च दिक्खेआ कि ढाबे बिच्च लिमिटेड डिशना डिशां होंदियां ते होटलें बिच्च साढ़े कोल बड़ा किश होंदा खाने आस्तै बड़ियां बरैटियां हुंदियां ते जि'यां मैं सनाई सकना मैं गेदा हा एक्क दिन उत्थै मैं मैन्यू दिक्खेआ एक्क जेह्दे बिच्च लिखे दा होंदा की केह्ड़ी केह्ड़ी डिश ऐ ओह्दे बिच्च मिगी होटला बिच्च डिशां लभियां कोई त्री पैंती त्री पैंती डिशां दिक्खियै हालांकि अजें ओह् छोटा होटल हा फिर बी मिगी त्री पैंती डिशां ओह्दे बिच्च खाने आह्ली लभियां नां ते तां करियै अस उत्थै जन्ने की असेंगी कोई होटला बिच्च तां करिये जन्ने हुन्ने अस्स की असेंगी नमां नमां खाने गी लभदा नमीं नमीं चीजां लब्बदियां खाने गी की केह् बना दा केह् केह् नेईं बना दा कि फिर अस्स इक्क ढाबें दा बी सौआद होंदा ढाबेआं दा अलग सोआद होंदा ढाबे दी दालां बनदियां बड़ी शैल बनदियां इक्क मतलब कि होटल बिच्च ते ढाबे बिच्च सौआद होंदा जेह्ड़ा अलग अलग बंदे गी पेदा होंदा ओह् ढाबें दा सौआद एह् होंदा कि कोई चीज शैल बना दी कोई दाल शैल बनी गेई कोई राजमाह् शैल बना दे बंदे गी इक्क कोई इक्क पसंदीदा होंदी कोई चीज बंदे गी अपने गी के असें एह् चीज खानी ऐ कोई कोई जगह ढाबे च गै शैल होंदी कोई चीज होटलें दी शैल होंदी होटलें च अस्स तां करियै जन्ने कि असेंगी बौह्त जैदा डिशां मिलदियां कन्न्ने असेंगी बैठने दी सुविधा बड़ी शैल लभदी थी शैल मतलब कि स्पैशल फील कराया जंदा असेंगी कन्नै डिशां मतियां सारियां लभदियां असेंगी खाने गी नमीं नमीं चीजां खाने आस्तै लभदियां ओह् खाओ मंगवाओ फिर असें ढाबे आस्तै बी इ'यां जन्ने होन्ने

है बंदे दी मन पसंद उप्पर होंदी की मन बंदे गी पसंद केह् ऐ केह् चीज बंदा जैदा खाना चांह्दा जित्थै असेंगी सौआद लग्गे असें उत्थै गै जाना होटल बिच्च नमीं डिशां असें ओह् चीज खाने जाना ऐ ढाबे च अगर असेंगी शैल चीज लब्भै असें ओह् खाने गी जाना ते ढाबे ते होटलें च एह् फर्क ऐ